और मैं किसी गेमिंग समुदाय का हिस्सा तो नहीं रही हूँ लेकिन मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थी मैं गेम खेलती थी जैसे बॉक्सिंग और इशु तो मैंने वो गेम खेला है और वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि हम जोधपुर से पहले डिस्ट्रीक लेवल पे सेलेक्ट होते थे फिर स्टेट लेवल पे जाते थे वहाँ हमें हर स्टेट हर डिस्ट्रिक की लड़कियाँ मिलती थी हर डिस्ट्रिक के लोग मिलते थे जिनसे हमें पता चलता था हमे दूसरी जगहें जाने का मौका मिलता था फिर हम नेशनल लेवल पर जाते थे जहाँ हमें दूसरे स्टेट में जाने का मौका मिलता था वहाँ के लोगों का से मिलने का मौका मिलता था वहाँ के कल्चर को देखने का मौका मिलता था हमारा माइंड और और हमारा माइंड फ्रेश भी हो जाता था और हमें बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलती थी